हम जे छै से दू साल पहिने ऑनलाइन मोबइल खरीदने रहिऐ जेकि बहुत सस्तामे सेलमे मतलब सस्तामे मिलल रहए आओर अभी तक चलए रहल छै आओर ओ काफी अच्छा चलि रहल छै